जोंनि गामियाव गासिबो बर' रावजों रायज्लायो जोबो जोंनि गामियाव हारसा रायलायनो गासिबो हाजोबा हाथाइ बाजारआव थाङोब्ला जोङो मोजाङै गुबुन जातिनि भासाखौ रायलायनो हाजोबा गवाहाटी बायदि नोगोरआव थाङोब्लाबो भासाखौ बुजियोब्लाबो जोङो मोजाङै बुंनो रोङा अफिसफ्राव थाङोब्लाबो जोङो गुबुननि रावखौ मोजाङै बुजिनो हाया जेंना जायो बिदिनो जेरावखि थाङा मानो जों बर'फ्रा भासायाव गोबां जेंनायाव गोग्लैनांगौ जायो जिखि मावा मावनो थाङा मानो गुबुन जायगाफ्राव एबा बेरायनायफ्राव बिदिनो गुबुन जातिफोरजों जोङो रायलायगौ नंब्लाबो भासा रोंजोबैनि थाखायनो रायलायनो हाया जायो डाक्टारफोरजोंबो बिदिनो लोमजानाय साजानायफोर लाङोब्ला बबेबा बबेबा रावफोरखौ जोङो बुजिया गोबां जेंनायाव गोग्लैयो बर'